بہت سارے ایسے کھیل ہیں جو ہماری کمیونٹی اور ثقافت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں مثال کے طور پر دیہات میں بچے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں کنچے کھیلتے ہیں لکا چھپی کا کھیل کھیلتے ہیں یا اسی طرح سے لکھنے پڑھنے کے حوالے سے ایک گیم کھیلتے ہیں چور سپاہی کا جس میں نمبرات جوڑے جاتے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے کھیل ہیں جو ہماری کمیونٹی ثقافت کے کردار کو فروغ بھی دیتے ہیں اور اس کردار کو دکھاتے بھی ہیں بیان بھی کرتے ہیں